आं मिन्थिनाय जोंनि ओनसोलनि मानसिफोरनि गोब्राब फोथायनाय माखासे खाना फोथायनायफोरनि सोमोन्दै आं खिन्थानो लुबैयो बियो जाहैबाय बेबायदिनो मोनायाव आसुगुर हानो नाङा होन्नाय आरो बिदिनो न'फोरखौ मोनायाव सिबनो नाङा आरो बिजों लोगोसे बिदिनो खानाइफोरखौबो मोनायाव हास'नो नाङा होन्नानै आरो बिदिनो गोबांथार गोदोनि मानसिफोरनि सान्नाय आरो गोबांथार बेबायदिनो गोब्राब फोथायनायाव दासिमबो मानसिफोरा फोथायो बेबायदिनो जेरै आसुगुरखौ मोनायाव हायोब्ला बुंनाय जायोदि सोरबा गाज्रि मानसिफोरा नोंनि सायाव गाज्रि हाबा मावोब्ला बेखौ नों मोजां खालामफिननो बा फिरायफिननो हाया होन्नानै बुंनाय जायो बेनिफ्राय बिदिनो मोनायाव न'फोरखौ सिबोब्ला न'नि लोखिया गोमायो होन्नानै मानसिफोरा बुङो बिदिनो बे फोथायनायजोंनो गोबांथार मानसिया दासिमबो सोलियो आरो बिदिनो जोरै खानाइ हास'नायाबो मोनसे बिदिनो खानाइखौ मोनायाव हास'ब्लाबो मुजुफ्रुनांगौ बिनिफ्रायसो गारनांगौ बेफोरबायदिनो गोबांथार रोखोम रोखोमनि फोथायनायजों दासिमबो जोंनि ओनसोलावबो मानसिफोरा बे गोब्राबै फोथायनाय एबा खाना फोथायनायजों दासिमबो सोलियो बेनो